हांव एक ब्राम्हण किंवां सारस्वत ब्राम्हण कुटूंबात जल्माक आयिल्लो

कांय लोकांची कल्पना आसता की सारस्वत म्हळ्यार भाटकार पयशेंकार तांकां कसली अडचणी आस आसात अशी कांय बाकिचे घटकांक दिसना पूण जल्मा येतनाच गरिबी म्हळ्यार कितें हाचे बाळ कोडू आमचे भुरगेंपणांत मेळिल्लें आनी ताका लागून काटकसीड कशें वागचे शिस्तीन कशें वागचे आनीक तो कोंड्याचो मांडो बी कसो करचो हे संस्कार आमकां आशिल्ले वाट लावप विद्वंस करप पेड्ड्यार करप कोणाचे कितें पाड घालप ह्यो गजाली आमकां आमच्या कोशांत आमकां केन्नाच ना मेळ्ळें ना आनीक स स स्वताह कश्ट करप कश्ट करतना हांव शिकलो कांय गजाली आयते म्हाका कांयच मेळ्ळे ना स्वता सिर्वीस करून स्वता शिकलो आनीक शिक्षणाचे म्हत्व जे आसा ते म्हज्या शिक्षकान म्हाका सांगिल्ले की मेट्रिके नंतर फुडें शिकप मडगांव वचचें पडटालें काणकोणच्यान आनी मडगांव वचप आनी मडगांव वचून शिकप हे शक्य नाशिल्ले आनीक म्हजो स्वताचो पिंड जो आसा तो सायन्सा वाटेन आशिल्लो आमी हायर लेवल सायन्स विज्ञान त्या वेळार घेतिल्ले आनीक ताका लागून सायन्साक वचप सर्विस करून सायन्साक वचप शक्य नाशिल्ले ताका लागून एक्स्टर्नल एग्जाम दिवन एम ए बि एड बि एड पर्यतचे बी एड हे समर कॉर्स भोपाळ वचून एन सी आर टि चे ते केले आनीक सुरवातेक हांव एका रिजल्ट जावचें पयली मेट्रिकेचो म्हजी आर्थीक परिस्थितीक लागून म्हाका इलेक्ट्रिसिटीक क्लार्क म्हूण एक्चुअली क्लार्क म्हळ्यार लेबरच तो पूण ते एनेमाराचेर घेवून एक हुशार आशिल्ले त्या हांका कामाक धाडनाशिल्ले आनी तांका ऑफिसांतले काम करपा लायताले तांचो म्हाका खूब खूब फायदो जालो आमी मराठी मिडियमांतल्यान शिकिल्ले अकरावी आनी थंय वतकीर इंग्लिश सामकें बरें आशिल्ले आमचे ग्रामर व्याकरण अतिशय बरें गुण घेतिल्ले एस एस एस सीचे वेळार आनी ताका लागून थंय वतकीर कॉरसपॉन्डन्स कशें करचे ऑफिस कशें सांबाळचे फायली कश्यो दवरच्यो ह्यो सगळ्यो गजाली बिलां कशी करची हे सगळ्यो गजाली थंय म्हाका शिकपाक मेळ्ळ्यो आनी शिक्षक जातकीर शिक्षण श्रेत्रांत हांवेन जे पळयले सुरवातीक ते भयानक आशिल्ले पूण सुदैवान आमचे शाळेंक अशीं खंयचीच वायट गजाल नाशिल्ली वेळ मारून व्हरप हे खंयच्याच शिक्षकांक खबर नाशिल्ले फक्त शिकोवप एक मिनीट पेड्ड्यार करनासतना शिकोवपी शिक्षक आमकां मेळ्ळेंं पुस्तक हातान घेनासतना भुगोला सारकी विशय शिकोवपी शिक्षक आमकां मेळ्ळें हे आमचे भाग्य ताका लागून शिक्षणाचो जे आदर्श आसा तो आदर्श आमी जोपासलो आनीक ज्या जाग्यार ह्या शाळेंक वता थंय लोकांक जाय भुरग्यांक जाय अशें पद्दतीन आमी थंय ज्ञानदानाचें काम केलें मागीर बी एड एम ए बी एड करतकीर म्हाका प्रोमोशन मेळून हांव एसिस्टंट टिचर जालो एसिस्टंट टिचर जातकीर म्हाका कॉम्पिटेटिव एग्जामीक डिपार्टमेंन्टल कॉम्पिटेटिव एग्जामीक हांव टिचर ग्रेड वॉनाच्या इंन्टर्व्युक गेलो चाळीस पंचेचाळीस लोक आशिल्ले पूण पयली तिनांक हांव आशिल्लो आनीक त्या तिनूय मनशांक एकच पॉस्ट आशिल्लो तीन मनशांक सिलेक्ट केल्ले मागीर ते पोस्ट वाडले म्हाका टिचर ग्रेड वॉन म्हणुन शिकोवपाक मेळ्ळें ताचे मदीं गोंयात जेन्ना पयली कोंकणी युनिवर्सिटिनीं इट्रॉड्युस केल्ली त्या वेळार अख्खे जगांत कोंकणीतल्यान पॉश्ट ग्रेज्युएशन केल्लो एक्कय मनीस नाशिल्लो अश्या वेळार गवर्मेंन्टान आपल्या सांखळी कॉलेजीक एक पॉस्ट तयार करता आसतना कोंकणी मराठी असो कंबायन केलो आनी ज्याणे आठ पेपर मराठीचे घेतल्यात एन्टायर मराठी घेतल्या आनी जो हायस्कुलांत कोंकणी सतत तीन वर्सां आनी विथ गुड एकेडेमिक एक्सलंन्स जाचो आसा ताणे अर्ज करचो म्हणिल्लो आनी ह्या इंन्टर्व्युक आमी जवळ चवदां लोक आशिल्ले त्या चवदां लोकांक हांव नंबर वनाचेर आशिल्लो पूण जे जे वेळार म्हाका म्हजो तांणी हे पळयलें मागीर बायोडेटा पळयलो तेन्ना तांकां कळ्ळें की एम एक म्हाका बी प्लस म्हळ्यार पंच्चावन टक्के मार्क नाशिल्ले डायरेक्टरान म्हाका आपोवन व्हेलो आनी म्हाका सांगले हो पॉस्ट तूं नंबर वनाचेर आसा तेन्ना कोंकणी मराठी हो कंबायन पॉस्ट ह्या पॉस्टाक तूं आमी तुकां घेतात पूण तुवे एक अंन्डरटेकिंग दिवचें पडटले की तीन वर्सां भितर आपूण बी प्लस घेतलो आनी तेन्ना आता भशेन ते नेट सेट तशें नाशिल्लें तेन्ना फक्त एम फिल आशिल्लें एम फिल तुवेंन करचे पडटले रेग्युलर जातलें जाल्यार पूण हांव थोडोसो सांखळी पयस वचप थोडोसो फाटी सरलो जाल्यार हांव त्या वेळार धाडसान जर भितर सरिल्लो तर आज हांव युनिवर्सिटितल्यान रिटायर्ड जाता आशिल्लो तरी सुद्दां म्हाका कांयच दुख्ख ना हांव टिचर ग्रेड वन जालो मागीर हेडमास्टरांचे प्रोमोशन मेळ्ळें आनी ते सादोळश्यार मेळ्ळेें आनी ते सादेळश्यार बंद जावपी म्हजी गांवची शाळा बंद जावपाची शाळा जितें दवरपाची भाग्य एक परम भाग्य म्हाका मेळ्ळें हाचे बद्दल हांव खूब खूश आसा